ٹیکنالوجی کی بنیادی شکلیں جیسے کہ ہمارے ہاتھوں میں اسمارٹ فون کا ہونا ٹی وی لیپ ٹاپ کا گھروں میں اپلبدھ ہونا فریج کو ہونا اور بھی کئی چیزوں کا ہونا یہ چیزیں ہمارے بہت سی چیزوں میں کام آتی ہیں جیسے کہ موبائل فون کا ہونا ہم کسی بھی ڈاکیومنٹ کو گھر بیٹھے بیٹھے منٹوں میں اور چٹکیوں میں بھیج سک دور دراز بھیج سکتے ہیں ایسے ہی فریج کا ہونا پہلے کے لوگ یہ جو کھانا ہوتا تھا وہ رکھنے پہ خراب ہو جاتا تھا فریج میں رکھنے سے وہ خراب نہیں ہوتا اور تازہ بھی رہتا ہے ایسے ہی مائیکرو ویو اوون کا ہونا اگر کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو گیس برباد نہ کر کے بجلی کا یوز کرتے ہوئے ہم کھانا بھی گرم کر سکتے ہیں موبائل فون سے ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ کالیں کرنا ویڈیو کالنگ کرنا میسیجز بھیجنا ای میل بھیجنا پہلے کے جمانے میں ہم خط لکھتے تھے جنہیں پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے تھے اور جن کا جواب آنے میں مہینوں لگ جاتے تھے لیکن اب یہ کام سیکنڈ سے بھی کم سمے میں ہو جاتا ہے